हूअं त मूंखे ट्रेवल करण में तमामु सुठो लॻंदो आहे मां कंहिं बि सीज़न में घुमी सघां थो ऐं यात्रा करण मूंखे वणिंदो आहे पर मूंखे बरसाति जे मौसमु में वधीक सुठो लॻंदो आहे छोकि बरसाति में एतिरो आनंदु इंदो आहे की तव्हां बरसाति में अगरि मीहुं पए पियो थो ऐं तव्हां त बारिश अचे थी ऐं त भिजी था वञो तॾहिं मूंखे इहो वणंदो आहे की सुठो लॻंदो आहे जीअं की ए अ हर मौसम में हरियाली हूंदी आहे घणी आस पास में सुठो वातावरण हूंदो आहे